انسانی حقوق کا عالمی منشور تمہید چونکہ ہر انسان کی ذاتی غزت اور حرمت اور انسانوں کے مساوی اور ناقابل انتقال حقوق کو تسلیم کرنا دنیا میں آزادی انصاف و امن کی بنیاد ہے چونکہ انسانی حقوق سے لا پرواہی اور ان کی بے حرمتی اکثر ایسی وحشیانی افعال کے شکل میں ظاہر ہوئی ہیں جن سے انسانیت کی ضمیر کو سخت صدمے پہنچے ہیں اور عام انسانوں کو بلند ترین عارضی اور رہی ہیں کہ ایسی دنیا وجود میں آئے جس میں تمام انسانوں کو اپنی بات کہنے اور اپنے عقیدے پر قائم رہنے کی آزادی حاصل ہو اور خوف اور احتیاط سے محفوظ چونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ انسان حقوق کو قانونی عمل داری کے ذریعے محفوظ رکھا جائے اگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ انسان حاضر حاضر آکر زبر اور استبداد کے خلاف بغاوت کرنے پر مجبور ہو چونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ قوموں کے درمیان دوستانہ تعلقات کو بڑھایا جائے چونکہ اقوام متحدہ کے میمبر قوموں نے اپنے چارٹڈ میں بنیادی انسانی حقوق انسانی شخصیت کی حرمت قدر اور مرد اور عورت کی مساوی حقوق کے بارے میں اپنے عقیدے کی دوبارہ تصدیق کر دی ہے اور وسیع طرح آزادی کے فضا میں معاشرتی ترقی کو تقویت دینے کا معیار زندگی کو بلند کرنے کا ارادہ کر لیا ہے چونکہ ممالکوں نے یہ عہد کر لیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے اشتراک عمل سے ساری دنیا میں مثلاََ عملاََ انسانی حقوق اور بنیادی آزادی کا زیادہ سے زیادہ احترام کریں گے اور کرائیں گے